म्हाका ल्हान भुरग्यांक ट्युशन दिवपाक खूब आवडटा कित्याक आवडटा म्हळ्यार अशें की भुरगीं आयची ही ल्हान भुरग्यां ती फुडें मागीर व्हड जातकर एक देशाची बरें नागरीक जावूंन तेंच्यानी फुडें बरें कितें तरी करपाचे देशाचे बरी उदरगत करपाची आनी एक बरें मनीस जावपाचे असो म्हाजो तेंच्या खातीर प्रयत्न आसता तेका कितें तरी ज्ञान दिवन ज्ञान दिवन तेंका कितें बरें शिकवन तें एक बरें मनीस जावन कितें तरी बरें करूं होच म्हाजो सदांच यत्न आसता आनी हेका लागून हांव सद्दांच वावरत आसता